जय झूलेलाल मूंखे जो सभिनि खां वधीक मछियूं पसंदि आहिनि हुनमें राऊ सलीम कैटफिश आहिनि कटला बि हिकिड़ी मछली आहे छोकी हीअ सुठी लॻंदी आहे ॾाढी सामान्य रूप खां अगरि ॾिसूं सभिनि खां वधीक माण्हू जे मछियुनि खे खाईंदा आहिनि उहो मछियूं हिक त राओ आहे ॿी सलीम आहे हीअ मछियूं जाम वधीक मात्रा में खाई वेंदियूं अहिनि हिननि में जो आहे ओमेगा थ्री फैटी एसीड जाम वधीक मात्रा में हूंदो आहे जो असांजे वारनि लाइ असांजे स्किन लाइ सुठो हूंदो आहे जय झूलेलाल